एखन मौजूदा जे समय समय भारतके जे बीत रहल छै ओही भू क्षेत्रक एकटा मिथिलाञ्चलो छै बहुतो भू क्षेत्र छै हम किछु लिखै पढ़ैसँ सेहो अभिरूचि रखैत छी शिक्षाके जे मौलिक उद्देश्य छै तकर पूर्ति नहि भऽ रहल छै पढ़लो लिखलके देखैत छियै चारित्रिक रूप रूपे ओतेक भव्यता नहि छै भव्यता जाहिके निर्माणो केलखिन भगवान ओहो सन्देह करैत छथिन एखुनका स्थिति देख ककऽ मनुष्य अपना आपमे सभसँ विशेष प्राणी बनाएल गेलै दू टा चीज गुण देल गेलै मानवीय पक्षके लेल विवेक सहनशील आ ई सभ जीव मात्रके एहि संसारमे जतेक जीव मात्र छै सभके सम्पोषण करतै लेकिन ई तेहन तेहन आखेट अपन प्रवृत्तिसँ कऽ रहल छै जाहिसँ सभ असुरक्षित अछि सभजीव मात्र असुरक्षित अछि आ ई भू भागो असुरक्षित छै ताहि दुआरे शिक्षामे चरित्र निर्माण भी सेहो देबाक चाही आइ पी एस यू पी एस सी सभ सभ कम्पीट करैत छै आ ओकरा ट्रेनिंग देल जाइत छै नहि ओकरासभके धर्मके शिक्षा देबाक चाही जाहिसँ कि चारित्रिक सम्वर्द्धन हेतै एहिपर मेन फोकस करबाक चाही नीति उपदेश सभके से अथी करबाक चाही ई डिटैच कए कऽ देल गेलै हेँ नीक नीक जे साधकसभ छलखिन साहित्यक साधक साधना साधकसभ छलखिन चाहे मनीषी सभक से कोर्समे ओकरा एकदम अनिवार्यतः होयबाक चाहियै आ समन्वयवादी शि शिक्षा पद्धति हेबाक चाही जाहिमे बैलेंस रहय इम्बैलेंस होइके कनिको अथी नहि होइ ओहि तरहक पाठ्यक्रमो बनयबाक चाही बनयबाक चाही एहि पर हमर एही सभ चीजपर हरदम चिन्तनशील रहैत छी आ कवितो एहि सभपर हम बराबर लिखैत रहैत छी